मैं सुनील जोशी बोल रहा हूँ आप कैब ड्राइवर बोल रहे हैं भैया आप कहाँ हैं अभी मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ आप मेरे पास आए नहीं है आपको मैंने तीन चार बार फ़ोन लगा चुका हूँ आप बोल रहे आ रहा हूँ आ रहा हूँ अभी तक नहीं पहुच पाए हैं आप कहाँ आएँगे अब जिस एड्रेस पर बता रहा हूँ उसी एड्रेस पर आ रहे हैं या नहीं अभी किस जगह आ चुके आप मैंने आपको बताया था कि आप हॉस्पिटल के पास में जस्ट एक कॉलेज है कॉलेज के सामने एक होटल है होटल के पास में आपको आना है मैं यहीं पर बैठा हूँ मुझे समथिंग पंद्रह मिनट हो चुका है मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ अगर नहीं आना है तो आप मुझे बता दो अगर आप आ रहे हो तो मैं आपका इंतजार करू मैं पाँच मिनट और आपका इंतजार कर लेता हूँ नहीं तो मैं फिर कोई दूसरा ऑर्डर करता हूँ आपको नहीं बनता है तो आप मुझसे मना कर दीजिए